आङो आंनि जेंनायावहाय जोंहा न'खराव गोबां रांखाउरि गोनांथिनि थाखाय रांखाउरि गैयैनि थाखाय आङो फ्राइभेट स्कुल फ्राव आङो फरायनो मोनासै आं बिनि थाखाय आं जोबोद दुखु मोनो गोसोखौ अब्लाबो आङो गावनि नाजानायजों आङो आं बे स्कुल लाइफ फरायनाय लाइफफोरखौ आङो फरायलांबाय अब्लाबो रांखान्थिनि गोनांथिनि थाखाय आङो जि नांगौ जि नांगौ जि लुबैदों बेखौ आं मोननो हाया गाननाय जोमनायानो जा माइबाफोर नांगौ जानायानो जा अब्लाबो आङो गोसोखौ बुरखायनानै आङो बुरखायनानै लायो बिदिनो बिफोरबादि जेंनानि गेजेरजों जोंनि रांखाउरि गैयै जेंनानि गेजेरजों जोंनि न'खरा दिनै गोबां जौगाबोबाय बिदिनो आङो नांगौफोरखौ आङो दाबायदियाव आथिखालाव आं मोननो हाग्रा जाबाय बिनिखायनो आं आंनि जेंनानिफ्राय बारग'नायनि हानाया बारग'नाया बेखिनियानो गोजोन्थों